आं थांनो मोनबा फार्स्ट टाइमानो सिलंआव थांगोन आरो सिलंआव थांनानै आङो सेभेन सिस्टार आरो वाटार फल डाउकि बायदि बायदि जायगायाव बेराय हैगौमोन आरो सिलंआ माबायदि टाइपनि जायगा बेबायदि जायगाखौ बेवसो आरो सेभेन सिस्टारा माबायदि आं बेफोरखौ नायगोन आरो वाटार फला माबायदि बेफोरखौ नायनो थाखाय आरो बेनि सोरगिदिं साखाथिफोरा माबायदि बेनि मिथिंगानि सिङारिफोरा माबादि बेफोरखौ नायनो थाखाय आङो जोबोद गोसो दं आरो बेयाव सेभेन सिस्टार होनाया बयनिफ्रायबो नामजादा होननानै बयनिबो खुगानिफ्राइ खोनायो सिलं होनबा सेभेन सिस्टार आरो वाटार फल बेफोर बायदिखौनो बयनिबो खुगानिफ्राय खोनायो आरो थांनानै नायनो मोनोब्ला आरो सेभेन सिस्टारा मा बायदिमार बेनि मिथिंगा आरो बेनि सोरगिदिं थानाय बायदिसिना बेफोरखौ आङो नायनो जोबोर हास्थायो आरो बेनिख्रुइ वाटार फला माबायदि बेनि वाटार फल माने मा बेफोरखौ थांनानै नायनानै मिथिनो लुबैयो आरो सिलं होनबा मा सिलंआ माबायदि सिलंआव थानाय मिथिंगायारिफोरा माबायदि बेफोरनि सोरगिदिं थानाय जायगाफोरा माबायदिमार बेफोरखौ आङो आंनि मेगनजों नायनानै आङो जाहाथे आं इयुनाव सिलंआव थांदों सिलंआव बेबायदि बेबायदि दं होनानै जाहाथे आङो सोरनिबा सिगाङाव मिथिहोनो हायो एबा बिनो खोन्थानो हायो बिनि थाखाय आङो सिलंआव थांनानै सेभेन सिस्टार वाटार फल डाउकि बायदि बायदि जायगाफोराव बेराय हैनो लुबैयो